یوں تو میری بہت ساری تحریریں ہیں اور میرے بہت سارے مضامین ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں اور شائع ہو چکے ہیں یوں تو مجھے اپنی ساری تحریر بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ہر ایک مضمون سے بے انتہا پیار ہے لیکن مجھے ایک مضمون بہت زیادہ پسند ہے وہ مضمون میں نے وقت کی اہمیت پر لکھا تھا کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے اس موضوع پر میں نے جو مضمون لکھا تھا تو میرا استاد نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا میرے بھائی نے مجھے اس پر انعام بھی دیا تھا اس لیے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے مجھے جن چیزوں نے لکھنے پر ابھارا ہے اور متاثر کیا ہے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 اور ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس پر لکھنا چاہیے اور اس پر لکھنا بہت ہی اچھا ہوگا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 یہ وہ چیزیں اور باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ لکھنے پر ابھارتے رہتے ہیں میں عام طور پر اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں